میں ایک نیا کیمرہ خریدنا چاہ رہا ہوں لیکن کافی کنفیوز ہوں گئے کہاں سے شروع کروں میں زیادہ تر نیچر فوٹوگرافی اور تھوڑا سا ویلوگنگ کرتا ہوں کبھی کبھار تھوڑے بہت اسپورٹ شوٹس بھی لیتا ہوں میرا بجٹ تقریباً ایک پوائنٹ پانچ لاکھ روپئے ہے کیا آپ کوئی اچھا ماڈل تجویز کر سکتے ہیں نمائندہ خوش آمدید آپ کی فوٹوگرافی کے لیے دلچسپیاں خاصی متنوع ہیں تو میں ایسے کیمروں کی تجویز دوں گا اور اسٹائل اور ہائی پرفارمنس میں کینون ای او ایس آر ٹین ایک شاندار یہ میرر لیس پندرہ جو تیز آؤٹ آف فوکس ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ آتا ہے نیچر اور ایکسن دونوں کے لیے زبردست ہے سونی جیڈ وی اییدس اگر آپ و لوگگ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو یہ لائٹ ویٹ فلپ اسکرین اور بہترین مائک کے ساتھ آتا ہے ویڈیو کوالٹی بھی پروفیشنل ہے نیکون جیڑ پچاس ایک اور زبردست آپشن جو امیزان اور ویڈیو دونوں میں بیلنس فراہم کرتا ہے اور اس کا ڈیزائن بھی ٹرویل گڑپڑ ہو گٮٔی